ہلو ہاں جی کیا حال ہے بھائی کروا دو اس کا وہ ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے آپ کہہ رہے تھے نا کہ سرٹیفکٹ آپ جی جی ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے جی جی وہی کرنا ہے مجھے تو بتائیے کس طریقے سے کرنا ہے پھر ڈیجی لاکر کو پہلے ڈاؤن لوڈ کر لو ایپ میں اچھا تو اس میں کیا ڈیٹ ڈالنی پڑے گی اور یہ جی جی جی جی رکیے میں ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں اس میں میں ڈیٹیل وغیرہ سب ڈال دیتا ہوں جی تو اس میں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا یا کاپی خالی ڈاؤن لوڈ ہو کے آ جائے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کر لے رہا ہوں ابھی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں

تو اس کے اندر ایک چیز مجھے بتائیے جیسے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اوریجنل کاپی آتی ہے یا وہ کیا نام ہے ڈپلیکیٹ ہوتی ہے نہیں نہیں وہ مانیہ رہے گی نا کہیں پر بھی ہم دکھائیں گے ڈاؤن لوڈ کر کے دیں گے تو اچھا وہ ویریفائی ہوئی ہوئی ہوگی وہ کاپی آن لائن اس پہ گورنمنٹ کی ویبسائٹ کے اوپر جا کے اچھا ٹھیک ہے تو میں ویریفائی کروا کے اچھا ابھی میں کر رہا ہوں کر دیتا ہوں رکیے بس ابھی کر لی ہے میں نے ڈیٹیل ڈال دی ڈیٹ ڈال دی نام ڈال دیا سٹی کا نیم ڈال دیا ہے جی جی ہو گیا ہو گیا سر تھینک یو تھینک یو بھائی